आसामाव फालांगि खालामनो थाखाय गोबां खाबुफोर दं जेरै दानि जुगाव कचिं इनस्टिटिउसन बानायनानै आरो टेक्सटाइल इन्डासट्रि सरुम बायदिसिना बायदि बायदि बिजनेस खालामनायनि खाबुफोर दङ